इउटुबनिफ्राइ आं गोबां सिखायनानै लानो हाबाय मोसेल' बिथिं नोङा इउटुपनिफ्राइ गोबां सिखायदों जेरै इडुकेशनावबो आं सिखायनो हादों माखासे मिथिमोनि बेफोरखौबो आं सिखायदों आरो दानि जुगाव जानाय कारेन्ट एफायार्च बेफोरखौबो इउइुटुबनि गेजेरजोंनो थह थह मोनो हायो बेजों लोगोसे मोनसे इन्टारेस्थिं टपिसानो जाहैबावबाय संनाय खावनाय जेराव जों गुबुन हादरनि संनाय खावनायखौबो इउटुबनिफ्राइनो नायनानै सिखायनो हायो बेबायदिनो आंबो इउटुबनिफ्राइ नायै नायै सिखायबाय जोंनि लकेल जायगाफ्राव जानाय लोंनायनि बागै बाराद्राय गियान गैयामोन बोरै संबा बोरै मोजां जायो बोरै संबा गोथाव जायो बेफोरखौ मिथियामोन बेखौ आङो इउटुबनिफ्राइ नायनानै हाथाराब्लाबो एसे एनै सिखायनानै लानो हाबाय

बे जो जों इउटुबनिफ्राइ माखासे बिजाबफोरखौ बायाब्लाबो इउटुबनिफ्राइनो गोबां सिखायनानै लानो हायो जेराव बेयाव गोबां गोरों गोरों सारमोन एबा प्रफेचारफोराबो इटुब सेनेल खुलिनानै फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होबाय दं जेराव लाइमोनफोरा बेखौ नायनानै गोबां गियान सोरजिनो हायो नाथाय इउटुबाव इउटुबनि गेजेरजों मोजांबो मोन्नो हायो गाज्रिबो नायो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोङो बेयो गाबागावनि सायावसो सोनारबाय नों जिखौ सिखायो बेखौनो लानो हागोन गाज्रि गाज्रि सिखायनोबाबो नों गाज्रिखोनो मोनगोन मोजां सिखायनोब्लाबो मोजांखौनो मोनगोन बेफोरखौ गावगावनि सायावसो सोनारो इउटुबनिफ्राइ आं

फरायनाय माखासे सान्नाय बेफोरखौबो मोजाङैनो दानानै लानो हादों मानोना

मोजां मोजां राव मोजां मोजां फोरोंनाय बेफोरबायदिजोंबो आं गावखौनो गाव राफोद खालामनो हादों बुंनो थानोबा इउटुबानो आंनि टिचार हिसाबैबो हमनानै लायो जेराव जों माखासे इग्जाम लिरनो थाखाय गासिबो बिजाबखौनो बायनो हाया जेरै कम्प'टेटिभ इग्जाम एपिएससि इउपिएससि एससिसि जिखुनु जिखुनि नि बागै जों बे इउटुबनिफ्राइ सिखायनानै लानो हायो आरो मानिबा साख्रिफोरनि पस्ट ओंखारबाबो जों इउटुबफोरनिफ्राइनो मिथिनो हायो

इउटुब सेनेल गोनांफ्रा

जाय नायो बेसोर मिथियो इउटुबनिफ्राइ आरो गाबां भिडिअसफोरबो नुनो मोनो जेरै रमान्टिक भिडिअ एबा फाइटिं भिडिअ फानि भिडिअ गोबां मोजांबो भिडिअ मोनो गाज्रि भिडिअबो मोनो बे बायदिनो जेब्ला गोसोफ्रा मायबा डिप्रेसेशन जायोबा फानि भिडिअखौ नायनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो आरो बेयाव फुथुलाफोरनिबो भिडिअ मोनो बेफोरखौ नायनानैनो सम सम गोसोखौ दुखु जायोब्ला गोजोन होनो हायो दानि जुगाव गोबाङानो इउटुब सेनेल खुलिनानै इउटुबनिफ्राइबो रां खामायनानै गावनि जिखौ खुंलांगासिनो आरो गोबां इउटुबारफ्रानो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जायगा देखायबाय थायो जेराव जों न'वाव थांनानैनो जेरै लाडाकनि जायगा बिदिनो करियान नेपाल जापान बेफोरखौ जायगाफोरखौबो जों नुह'रो न'वाव थानानैनो जों नायनो हायो गुबुन थांनायफोरनि भिडिअफोरखौ नायबानो जों सिनाय हरो बेबादिनो इउटुबा गोबां सुबुंनो मोजांबो गियान होदों गाज्रिबो होदों जायनो मोजां सिखायना लानो हादों मानसिबो जादों जायनो गाज्रिखौ सिखायदों बेसो गाज्रि जादों जेराव इउटुबाव मोजांनि अनगायै गोबां गाज्रि गाज्रि फायदाबो मोनो बेफोरखौनो बेफोरखौ गाव गाबागाव नायनानै थां थांनाय जाय मोजाजों थांदों मोजां जादों जाय गाज्रिजों थांदों बे गाज्रि जादों इउटुबनिफ्राइ गोबां

स्टेनडार्ड एबा गावखौ राफोद खालामनानै लानो हायो जेराव नोंनि सान्नाय हन्नाय गासिखौबो नों इउटुबनिफ्राइनो सिलायनानै लायो इउटुबाव नोङो आरो इंलिज राव एबा एसामिस राव एबा गुबुनारि जातिफोरखौ सिखायनानैबो लानो हायो इटुबाव गोबां गोबां जातिनि भिडिअसफोर नुनो मोनो जेरै बर' हारसा नेपाली गार' भुटीया चाइनेस बेफोर बायदिनि भिडिअ नायनो हायो नों गोसो बायदि चार्च खालामनानै नायनो हायो जेराव जों बेयाव फिल्मफोरखौबो जों लुनो मोनो गोदोनि फिल्म एबा गोदान फिल्म एबा मिउजिक भिडिअ बेफोरखौबो जों इउटुबनि गेजेरजों नुनो मोनो गोदो टिभिस गोदोनि समाव इउटुबखौ बिदिहाय बारा बाहाय बाङामोन नाथाय दानि जुगाव गोबाङानो बाहायो बिनि बेसेनखौ मिथिबाय इउटुबजों दानि जुगाव रां खामायनानै जानोबो हायो बिनिखायनो गोबाङानो इउटुबार जानो सिखायबाय गोबा उन्दै उन्दै उन्दैनिफ्राइ लानानै बोराइ जासिम सुबुंफोरानो इउटुबाव एबा ससियेल मिडियायाव थानानै गावनि जिउखौ बारहोबाय दं दानि जुगाव जों नुनो मोनो इउटुबाव राजनिथिनिबो नांलाय खमलाय जायो एबा सोरबा गोस्थोलायनायनिबो नांलाय खमलाय जायो नै इउटुब सेनेलनि गेजेरजोंनो नांलाय लायो बेफोरबायदिनो अबेबा जायगायाव इकस्टेन जायोब्ला अब्बा जायगायाव मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा जों गासिखौबो बे इउटुबनिफ्राइनो नुनो मोनो